हा मां डॉइंग वर्कशॉप में हिसो वरितो आहे ड्रॉइंग हिकु यादगीरियुनि जो विषय आहे ड्रॉइंग खे ॾिसण सां पाण खे घणियूं तमामु झूनियूं यादगीरियूं पंहिंजे दिमाग़ में यादि रहंदियूं आहिनि ऐं उहो ॾिसी पाण खे ख़ुशी थींदी आहे